हमारे अनुसार नृत्य के बारे में सबसे गलत धारणा हमारे लोगों के बीच बहुत ही बनी हुई है जैसे की भांगड़ा को और कथक को लेकर बहुत लोग गंदे विचार प्रगट करते हैं और उनके ये वह मज़ाक नृत्य हैं यह नृत्य हमारे सांस्कृतिक रूपों से जुड़ी हुई है और हमारे ऐतिहासिक जीवनों से भी जुड़ी हुई है और कथक और भांगड़ा जैसे नृत्य और भी होते हैं जिन्हें वह मज़ाक तौर पर ही लेते हैं हमारे यह नृत्य बहुत ही ऐतिहासिक जीवन को प्रभावित करते हैं और यह सलाह देते हैं कि हमें अपने जीवन काल में चाहें कितना भी कार्य कर लेना चाहिए पर हमें सांस्कृतिक चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे हमें अपने वजूद होने का भी अनुमान लगे